हम जो हैं सो योग का शिक्षा नहीं लिया हूँ हमारे गाँव में कभी आठ दिन पर दस दिन पर पंद्रह दिन पर एक वो टीचर आते हैं वह बैठाकर के योग शिक्षा देते हैं योग शिक्षा देने से मतलब जो है कि बहुत लोग सीखते हैं और योग शिक्षा का अनुभव करते हैं योग शिक्षा से यह होता है कभी कहते हैं साँस फुलाओ कभी वीरासन बैठो कभी उंगली ऐसे करो वैसे करो योग शिक्षा यही है कभी कभी टी वी पर रामदेव बाबा से सीखना पड़ता है जो क्या वह रामदेव बाबा कहते हैं उस आधार से चलना पड़ता है तो योग शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ऐसी बात नहीं है योगा ख़राब है थोड़ा थोड़ा सा शरीर को कष्ट होता है लेकिन योग शिक्षा से जानकारी भी मिलती है और वह साँस क लेने और छोड़ने का प्रतिक्रिया जो है सो वह बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है जो साँस जो है सो रोकने में जो जितना रुकता है उसका उतना फ़ायदा मिलता है